मूंखे सिलाई करिणो इलाही पसंदि आहे त मां पंहिंजे घर जो कमु जल्दी निपटाए करे करे करे पोइ मां सिलाई जो टाईम निकारदी आहियां ताकी मां आराम सां सिलाई करे सघां ताकी त मूंखे मतिलबु इहो हुंदो आहे की कमु थी वियो त हाणे असां आराम सां करे सघंदा आहियूं त हुन में डिज़ाईन ठाहिणो आहे त अराम सां डिज़ाईन ठाहे सघंदा आहियूं और कम जी टैंशन हूंदी आहे त वरी हुन में होतिरो टाईम न ॾेई सघंदा आहियूं पहिले ई मां कमु निपटाए करे पंहिंजो पोइ मां अराम सां वेही करे सिलाई कंदी आहियां त जीअं मुंहिंजा पंहिंजा घर जा बि कम आहिनि त मां ॿिन्हिनि जो जीअं टाईम सेट करे ॿारनि जी पढ़ाई या ॿारनि जो बि टाईम ॿार स्कूल वेंदा आहिनि त सुबुह जो पंहिंजो सॼो कमु लाहे करे पोइ मां सिलाई करण वेंदी आहियां जीअं ॿार पढ़ण वेंदा आहिनि स्कूल तां अची करे टूशन पढ़ण वेंदा आइन त मां तॾहिं बि सिलाई जो टाईम पंहिंजे लाइ कढी सघंदी आहियां हो महिल बि मां थोरो सो सिलाई करे सघंदी आहियां त मां हीअं करे पंहिंजे लाइ टाईम कढंदी आहियां जीअं ॿार स्कूल वेंदा आहिनि या टूशन वेंदा आहिनि त मां सिलाई जो टाईम पंहिंजे लाइ कढी वठंदी आहियां छो की हूं टाईम पे ॿार न हूंदा आहिनि त ॿारनि जो कमु न हूंदो आहे वरी ॿार घर में हूंदा आहिनि त उन्हनि जो कमु आहे रोटी पाणी आहे घर जो कमु आहे सभु कुझु ॾिसिणो पवंदो आहे ॿार जो बि ॾिसिणो आहे ऐं सबजियूं वभिजयूं बि ॾिसिणियूं पवंदियूं आहिनि त वरी मां हीअं करे टाईम मिल कमु लान कंदी आहियां की मुंहिंजी सिलाई जे टाईम में और घर जे कम में कोई प्रोब्लम न अचे ताकी मां आराम सां करे सघां छो की मूंखे सिलाई करण जो इलाही शौक़ु आहे त मां हिन करे पंहिंजो कमु लाहे करे ई पोइ सिलाई करण विहंदी आहियां ताकी जेको पंहिंजो शौक़ु आहे त वरी असां हुन खे इलाही सुठे तरीक़े सां करे था सघूं त हिन करे मां वरी पंहिंजो कमु लाहे करे ई पोइ विहंदी आहियां सिलाई करण लाइ त मूंखे सिलाई करिणो इलाही पसंदि आहे मां सिलाई में इलाही अलॻि अलॻि तरह जी सुवा सभिनी तरह जूं ड्रेसूं सुबी सघंदी आहियां मां जेकी ड्रेस ॾिसी थी वठां मां हूअ ई सेम टू सेम ड्रेस ठाहे सघंदी आहियां त हे मूंखे मुंहिंजे नेचर में आहे त मां सिखी करे ई मां ॾिसी करे ई जेकी ड्रेस मां ॾिसी आहे मां ॾिसी करे ई ठाहे सघंदी आहियां हिकदमि सेम टू सेम ठाहे सघंदी आहियां